हम हम शुरूसँ ही बिहार बोर्ड बिहार बोर्ड से पढ़ पढ़ते आ रहल छिऐ आओर मतलब अभी इन्टर बिहार बोर्डसँ करलिऐ मेट्रिक भी बिहार बोर्डसँ करलिऐ आओर अभी हम ग्रेजुएशन सी बी एस ई बोर्डसँ कर रहल छिऐ तऽ तऽ हमरा अच्छा लग रहल छै काहेकी आगे आबै वला भविष्यमे आओर किछु करबए आओर मतलब अभी बी सी ए कर रहल छिऐ तऽ एकर बाद किछु आओर एम सी ए ओकर बाद फिर जॉब लेबएके सोचबै तऽ ऐसे सभ डेवलप होतै ने आओर फ्यूचरमे भी दिक्कत नहि होतै तो आओर इहाँपे आबएके बाद हमरा बहुत किछु सिखएके मिललै तऽ इसलिए इन्सानके मतलब कही नऽ कही किछु ने किछु सिखै कऽ लिए कही ने कही जाना चाहिए एजुकेशन लेबएके लिए आओर आओर सभसँ बड़ा इएह आजके डेटमे सभसँ बड़ा अहमियत पढ़ाइ होबए छै अगर पढ़ाइ नहि छै तऽ जिन्दगीके कोइ अहमियत नहि छै तऽ इसलिए इन्सानके अच्छासँ पढ़एके चाही तऽ हम भी बिहार बोर्ड से पढ़लिऐ तऽ इहाँपे सी बी एस इ बोर्डमे आके पूरा सभचीज इङ्ग्लिशेमे होबे छै तऽ किछु ने किछु धीरे धीरे किछु ने किछु तऽ समझ आ आए रहल छै आओर अभी तक आइए आबै छै थोड़ा बहुत समझ तऽ इएहसँ आ फ्यूचरमे तो अच्छा पढ़बै तऽ अच्छा नौकरी तऽ मिलतै नौकरी चाहे बिजनेस बिजनेस करबए बस इएह सभ